पहले के ज़माने में फोन फकड़ा कोई ही चलता ही नहीं था कम्पूटर ही नहीं चलता था हम लोग के ज़माने में फोन ऊन नहीं चलता था अब के ज़माने में तो छोटे छोटे बच्चे ही फोन चलाते हैं हर चीज़ कर लेते हैं वीडियो कॉल ही कर लेते हैं हम लोग को तो कुछ ही नहीं आता था हमारे लोग के राज में मोबाइल उबाइल कुछ ही नहीं रहता था जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे ही चला लेते हैं हम लोग तो फोन ओन कुछ ही चलाना ही नहीं जानते हैं ना किपेड चलाना जानते हैं ना बड़ा वाला फोन ही चलाना जानते हैं हमारे यहाँ हमारे मायके में छोटे छोटे भतीजे भतीजिनी है तो बोलती हैं कि तुम लोग तो कुछ फोन ऊन चलाना ही नहीं सीखी हो तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पहले हमारे यहाँ कोई फोन ओन का सिस्टम ही नहीं रहता था और आपके अपके ज़माने में फोन ओन हर चीज़ चलाना कम्पूटर चलाना वीडियो कॉल करना हर चीज़ होता है हमारी माइके में हमारे छोटे छोटे भतीजे लोग सब लोग हंसी उड़ा लेते हैं कि तुम लोग तो फोन भी चलाना नहीं जानती हो अब के ज़माने में तो फोन वग़ैरह क्रिकेट हर हर चीज़ कम्पून्टर कम्पूटर हर चीज़ चालू हो गया है हमारे लोग के राज में कुछ ही नहीं रहता है अब तो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं लड़कियाँ सब लोग ही चला लेते हैं हम लोग कुछ ही नहीं कर पाते थे मुबाइल अब तो मुबाईल हम लोग को फ़ायदा है हर चीज़ चलाना सिखाना हो गया है आराम से अब तो नान नान बच्चे ही चला लेते हैं हम लोग को ही शर्म आती है कि छोटे छोटे बच्चे चला लेते हैं हम लोग इतने उम्रदार हो गए हैं हम लोग को कुछ ही चलाना नहीं आता है हमारे यहाँ हमारे यहाँ सब ही चला लेते हैं हम लोग का फोन फागड़ा कोई इंटिस्ट पहले नहीं था अब तो छोटे छोटे बच्चे ही चला लेते हैं हम लोग को मज़ाक उड़ा लेते हैं अब हमारे यहाँ हमारे लड़की लड़का हम लोग को फोन ही चलाना सिखाएँ तो हम लोग थोड़ा बहुत फोन ही चला लेते हैं और हमारे यहाँ फोन फोन ऊन पहले के ज़माना में फोन ऊन नहीं था हम लोग फोन ऊन चला ही नहीं पाते थे छोटे छोटे बच्चे चला लेते हैं हम लोग के सब मज़ाक उड़ा लेते हैं हम लोग को फोन से अब फ़ायदा है हम लोग ही फोन चलाना सीखें थोड़ा बहुत चलाएँ तो हम लोग को आगे ही चले हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी अब फोन चलाएं छोटे छोटे बच्चे ही चला लेते हैं और हम लोग को सिखाते हैं चलाना कि ऐसे चलाओ ऐसे बटन दाबो ऐसे कीपेड चलाओ ऐसे बड़ा वाला फोन चलाओ तो हम लोग भी थोड़ बहुत अब फोन चला लेते हैं हमारी लड़कियाँ लोग हम लोग को सिखाती हैं फोन चलाना फोन हम लोग भी थोड़ा बहुत चलाएंगे अब हमारे लोग के राज में तो फोन ही चालू हो गया है पहले के राज में फोन ओन तो है ही नहीं था सब पहले के ज़माने में सब लोग हंसी उड़ाते थे कि क्या कोई फोन ही नहीं चला पाती हो और छोटे छोटे बच्चे ही फोन चला लेते हैं तो सबकी हम लोग को मज़ाक उड़ा लेते हैं कि क्या तम लोग किपेड नहीं चला पाती हो तो बड़ा वाला फोन क्या चलाओगी क्या बात करोगी कैसे चलाए कैसे चला लोगी फोन जब सीखी ही नहीं हो तो कैसे चलाओगी बताइए